हलो जय झूलेलाल ठीकु आहियो कीअं फ़ोन कयव कीअं फ़ोन कयव भाड़े जे लाइ हा अरे भाड़ो त तव्हांजो मिलियो मूंखे ॾिठमि हींअर पर हेन तव्हांखे जेको किरायो आहे अन हाणे वधाइणो पवंदव उहे एग्रीमेंट पूरो थी वियो आहे त अॻे तव्हां मूंखे चयो हुओ न त भई वधाईंदसि त मां उन में लिखियो हो त वीह परसेंट त किरायो वधंदो त ॿ हज़ार हाणे मां वधाए वठंदीमांव तव्हांखा पर हाणे भई महंगाई लॻी पई आहे ऐं बराबरि तव्हां सुठा किरायेदार आहियो अॻ में बि तव्हां मतिलबु सुठो हर महीने किरायो ॾियो पिया असांखे काई दिक़त जी ॻाल्हि काने का पर हाणे जेको मां तव्हांखे चयो हुयो हुन एग्रीमेंट में लिखायो हुयोसीं त भई अन तव्हां मूंखे ॾींदा ॿ परस वीह परसेंट किरायो वधाए करे त हाणे होतिरो त वधंदो ई न एतिरो किरायो हलो ठाहिरायूं था एग्रीमेंट ठाहिराईंदासी वरी बि थोरी मकान जी देखभाल सॼी तव्हांखे करिणी अथव टूट फ़ूट जेका हूंदी कुझु भॻल टुटल हूंदो किथां त उहो सॼो तव्हांखे ठाहिरायणो पवंदव वरी पोइ मां भली किराए खे त ॾिसी वठंदासीं उहो ईअं न वरी पोइ कुझु भ मकान खे नुक़सानु कुझु न कजो त भाड़ो हाणे भाड़ो हाणे त थोरो ॾेई ॾिसो हाणे हुन में ओॾी महिल त मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त भई भाड़ो एतिरो लॻंदव त वरी तव्हां वरी चयव त अन भाड़ो ठीकु आहे भई जेको हूंदो ओॾी महिल ॾिसंदमि हाणे साल पूरो थी वियो अथव मकान जो त पोइ हाणे अगर जे ॾिसो न त अगरि न सम्झि में अचेव त पोइ भली तव्हां न त ॿिए हंधि किथे ॾिसिजो छो त मूंखे ॿियो बि हिकिड़ो वेठो आहे किरायेदार उहो बि घुरे थो मूंखां चए थो भई हिन न त इहे न वठे ई इहो उथे त पोइ मूंखे ॿियो केरु वेठो आहे किरायेदार त हो त पोइ न त त मां उनखे ॾियां वरी हाणे थोरो खणी ठीकु आहे घटि मथे कंदासीं जेको थिए थो हाणे पर पहिरीं जेको इहो थिए थो न इहो बि भई जेको बि तव्हांखे चयो आहे ॿ हज़ार न त पंद्रहं सौ मिड़ेई हाणे ठीकु आहे थोरो पंज सौ खणी हेठि मथे तव्हांजे भई पर टाइम ते किरायो ॾियो था सुठा आहियो इन करे मां चवां पई भई थोरो ठीकु आहे घटि भले थी वञे थी वञे ऐं बाक़ी हाणे हिकु अधु घनी पंज सौ खन घटि कजो भले बाक़ी ठीकु आहे मगर हाणे पोइ वरी न त वरी तव्हां ॾींहं सभु ठाहिराईंदव एग्रीमेंट करे मूंखे ॾींदव त न त त वरी मां ॿिए खे ॾिया वरी ॿियो बि वेठो आहे मूं वटि उहो त मूंखे पूरा पैसा थो ॾे हलो ठीकु आहे पोइ उनखे ॾिसी वठंदासीं बाक़ी मकान जो त पूरो ख़्याल रखिजो इनजो बिजलीअ जो इनजो सॼो पाणी पाणीअ जा सभु उहे तव्हांखे ध्यानु ॾियणो अथव उनजो पूरो ऐं मकान जो भई टुटल फ़ुटल न थिए मकान किथां भञ ड्राह न कजो ईअं न कजो जीअं कंदा आहिनि माण्हू त पोइ ध्यानु न ॾींदा आहिनि त किराये जे मकान खे हा त उहो मां ॾिसां थी पोइ तव्हांखे अन वरी पोइ किराये ते त वरी बि ठही पवंदासी मां ॾिसां जेको वरी तव्हांखे पहिरीं एग्रीमेंट करायूं था नओं पोइ उहो रो उहो ई नयो एग्रीमेंट ठाहिराए करे पोइ उनमें लिखायूं था पोइ हाणे ठीकु आहे अगरि तव्हां सही हलो था मूंसां सही कयो था त पोइ हाणे ॾिसूं था इन ॻाल्हि ते वरी पोइ ठही पवंदासीं जेको हूंदो टे वठंदासीं वरी ठीकु आहे त हाणे अन पोइ तव्हां ध्यानु ॾिजो थोरो ऐं नओं ठाहिराए छॾिजो एग्रीमेंट त बाक़ी किरायो जेको भाड़ो चयोथीमांव उहो एतिरो ई भाड़ो लगंदव ठीकु आहे न हा जय झूलेलाल